बूह्टा लाना ते बड़ी भारी औक्खी गल्ल बड़ी औक्खी गल्ल ऐ नेईं ऐ बड़ी ही इयां असानी कन्नै कोई बी बूह्टा लाई सकने अस